हॅलो हां सत्यम डिलर्स न्ही हां फायन ओके ओके हांव शशांक कामत म्हापशेंच्यान पणजे पोलिटॅक्निकांत हांव लॅक्चरर आमची एक सर्त जाता पय हातूंत पणजे पोलिटॅक्निकांत सर्त जाता आनी त्या तातूंत एक आमी पोस्टर स्पर्धा सर्त अशी आयोजीत केल्या आनी ताका तुमचे कडल्यान आमी एक्रिलीक कलर्स मागयल्ले हां बॅस्ट एक्रिलीक कलर्सान आमकां बरो अनुभव आयलो त्या कलर्सांचो आनी स्प सर्तूय बरी जाली सगळ्या भुरग्यांक तांणी कांय जाणांनी कपडे वापरले कांय जाणांनी मिडियम म्हणून चार्ट पेपर वापरले पूण सगळ्या कपडे वा चार्ट पेपराचेर एक्रिलीक कलरान बरे रिझल्ट दिले तुमचे हां आनी तुमी सुचयिल्ले कलर आशिल्ले पय रंग जे तुमी सुचयिल्ले त्या सुचनेकूय त्या सुचनाचो खूब उपयोग जालो हय अशीच ऑर्डर जर आसत न्ही जाल्यार तुमकां निश्चीत तुमच्याच म्हणजे तुमीच सत्यम डिलर्साचेच अंडर आमी फुडें ऑर्डर दिवंक शकतात मागणी करूंक शकता अशें दिसता